सीतामढ़ी जिलामे शहरी क्षेत्रमे जे शैक्षणिक संस्थान सब अछि ओ सबमे जेना विश्वविद्यालय व्यावसायिक प्रशिक्षण ई सबमे विद्यालय के फीस काफी हिसाब किताब सऽ छै जाहिसऽ कि ग्रामीण क्षेत्र के चाहे हर परिवेश के लोगके परेशानी नहि होइ छै बच्चा सबके पढ़ाबऽ मे आओर एक सीमित फीस छै जेनाकि एस एल के कॉलेज रामसकल सिंह साइंस कॉलेज ई सब सरकारी कॉलेज छै ओहिठाम के स्थिति बहुत खराप चलि रहल छै सारा व्यवस्था के भी पूर्ति छात्र छात्रा के नहि कयल जाइ छै नहि लाइब्रेरीयन सुविधा छै नहि समय समय पे सफाई कर्मचारी के नियुक्त कऽ कऽ समय पर साफ सफाई कराबऽ के चाही से सब भी व्यवस्था मे बहुत सारा कमियाँ छै एहिके लेल जे छै विद्यालय वाला के कॉलेज वाला के समय समय पे हर चीज के देखरेख नहि होइ छै नहि ओकरा बढ़िऑं गाइडलाइन भेट रहल छै आओर ना ही ओकरा समय सऽ आर्थिक सुविधा प्रदान कयल जाइ छै ताकि ओ सारा व्यवस्था के तंदुरुस्त कऽ कऽ रखताह एहि सऽ की छै कि विद्यार्थी सबके बहुत समस्या होइ छै विद्यार्थी सबके बढ़िऑं ढंग सऽ अपन क्लास अटेंड कऽ पबै यऽ पढाइ भी सुचारू ढंग सऽ नहि भऽ पबै छै विद्यार्थी के भविष्य के साथ खेलवाड़ भऽ रहल छै